ना बेदर सङोला मस्ला मस्लि नांगौ जोङो आबै आबौमोननिखोनो बाहायोमोन मस्ला मस्लिया मस्ला मस्लिखौ बायनानै बायनानै जोङो देनानै लाफैयो दा जोङो देनानै लाफैयो आमफ्राय ना बेदर संब्ला होयो ना बेदरावहाय मस्ला मस्लि होयालाबो खारो जानो जानो बायो सामब्राम सामब्राम नांगौ जिरा नांगौ मस्ला नांगौ दुन्दिया दुन्दिया नांगौ बेफोरखौ जों होजोबोमो ओमफ्राय जोङो हाथायफ्राव बायनो मोनाब्ला जोङो सोलाव सोलाव लालायनानै जोङो होयो जोङो फाला बदल सोलाव लालायो जालायो मालाबा बायनो मोनला हैफिनो बानजु बानजु संख्रै संख्रै नाङालाबो थावा जायो संख्रै नांहोनांगौ ओंख्रियाव होमब्लासो बानजु सामब्राम जिरा मस्ला होजोबब्लासो थावनाय मोनो ओंखाम ओंख्रै ओंख्रैफोरखौ आरो जोंनि जोङो ओंखामखौ ओंखामखौ ओरैनो एरैनो जानो हाया ओंख्रै ओंख्रै नांगौ ओंख्रै थायोलासो जों जों मोजाङै उदै बुंजासेखौ जों जानो हायो ओरैनो जों जानो हाया आरो आरो समाव समाव दुन्दिया बाथोन ना बाथोन बेफोरबादिजोंसो जोङो खहाबनाय मोनो समाव ना बेदर नांगौ ना बेदर मोनोलासो देहाफोरखौ गोख्रों मोनो बेदर जाबाय थानो मोनाब्ला देहाफोरखौ दुरबल मोनो समाव समाव बेदरफोरबो जोङो दाउ दाउसा दाउसाफोरखौ रुनानै जायोब्ला जोङो उसुमै उसुमै होदेरनो उसुमै होदेरनोब्ला जोङो गोथाव मोनो आरो देहाफोरखौबो राफोद मोनो देहाफोरखौ जेब्ला राफोद मोनो होमब्लासो जों मावनो मावनो गोसो जायो देहा दुरबल ओंखामफोर खहामाब्ला जोङो देहाफ्राखौबो दुरबल मोननायजोंनो मावनो बायो खामानिफोरखौ